بہت ساری مارکٹیں تھوک ہیں جہاں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں سبزیاں خریدتے ہیں آن لائن شاپنگ کا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ بغیر وقت صرفی اور بغیر باہر نکلے ہوئے بغیر محنت کیے ہوئے چیزوں کو اپنے پاس منگا سکتے ہیں اور وہاں پہ اس کی کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے اور صحیح طور پر ساری معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں تو ایک اچھا شاپنگ جو آن لائن شاپنگ کا طریقہ یہ بہت ہی کارگر طریقہ ہے اور آنے والے زمانے میں کافی سکچھم رہے گا کافی مدد گار ثابت ہوگا